हम लोग हिन्दू धर्म को हम मानते हैं और है इस हिन्दू संस्कृति में विवाह में आजकल बहुत ताम झाम हो गया है लोगों को देख देख कर एक ने कम किया दूसरे ने उससे ज़्यादा किया इस चक्कर में लड़की वाला बहुत ताम झाम करने लगा है अब लेकिन यह चीज़ अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे की होड़ में इतना पैसा खर्च करते हैं कि बहुत ज़्यादा और रहा रीत रिवाजों का पालन करने का वह भी कर रहे हैं लेकिन उसको और नए रूप में ले आए हैं हल्दी है मेहंदी है फिर उसके बाद यह स्टेज का प्रोग्राम फिर खाने का प्रोग्राम यही सब चक्कर में लड़की वाला बहुत पैसे खर्च कर देता है